हेलो हाँ बोलिए खुश ही रहिए बोलिए अभी तो बच्चा के इस्कूल में बाँटे हैं किताब कॉपी बेग दिए हैं और दिए है पानी पीने का डब्बा दिए हैं और और क्या चाहिए खाना तो बनबे करता है बच्चा के लिए इस्कूल में खाना बनाते हैं खिलाते हैं बच्चों को चार बजे पाँच बजे छुट्टी देते हैं साढ़े चार बजे छुट्टी देते हैं बहुत बढ़िया रखते हैं बहुत बढ़िया रखते हैं पानी पीने के लिए देते हैं मतलब माँगते हैं मैडम जी दो मिनट जाने दीजिए दो मिनट जाते हैं पानी पी कर फिर आते हैं रूम में बैठाते है पढ़ाई कराते हैं और कुछ पूछना है तो बोलिए हाँ हाँ तो आँगनवाड़ी क्या कहते हैं जो बच्चा को अभी नहीं मिला हाँ मिडिल इस्कूल में अभी दिए हैं छातबित्त मिला है डरेस कपड़ा दिए है सरकार दिया है यह कौन परसक रुपया भेजे हैं और कुछ पूछना है बोलिए हाँ हाँ यही सब बोलिए और क्या बोलिएगा खाना में ही सोमवार को दाल चावल सब्जी देते हैं और मंगल को खीर देते हैं बुध कर खिचड़ी देते हैं खिचड़ी चोखा और कुछ पूछना है बोलिए हाँ